ریاستی نقل و حمل کا معیار تقریباً ایوریج ہی ہے کہیں پر سڑکیں ہیں کہیں پر سڑکیں نہیں ہیں شہر وغیرہ میں تو سڑکیں ہیں تو اس لیے وہاں آسانی ہوتی ہے اور گاؤں وغیرہ میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے سڑکیں وغیرہ نہیں ہوتی ہیں اور اس میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہاں پر سواریوں کا انتظام بھی نہیں ہوتا ہے شہر وغیرہ میں تو سواری آسانی سے مل جاتی ہے لیکن گاؤں میں گاؤں وغیرہ میں سواری وغیرہ کبھی مشکل ہوتی ہے وہاں پر ٹائمنگ وغیرہ سے ملتی ہے اور بھارت میں جیسا کہ مجھ کو لگتا ہے بھارت میں سستا سفر تو نہیں ہے کہیں پر سستا بھی ہے کہیں پر مہنگا بھی ہے تقریباً ایوریج ہی ہیں بھارت میں سفر ہر جگہ سستا نہیں ہے کہیں پر مہنگا ہے کہیں پر سستا ہے جیسے لکھنؤ وغیرہ میں مہنگا ہے تو دلی وغیرہ میں بھی سستا ہی ہے اور سرکاری جو جیسے کہ ریل وغیرہ ہے تو اس میں سستا پڑ جاتا ہے اور جو پرائیویٹ وغیرہ ہے بسیں چلتی ہیں تو اس میں کافی مہنگا پڑ جاتا ہے اس لیے بھارت میں سفر سستا تو نہیں ہے ایوریج ہی ہے